वजन बढ़बै खातिर हइ ने टाइमसँ खायके चाही आ ओकर बाद नहि बढ़ै छै वजन तऽ अपना घी दूध दही इसभ खायके चाही ताकि वजन अपना बढ़य बच्चा भी देखै छियै बहुत कि मतलब वजन नहि बढ़ि सकय छै तऽ ओकरा योगा करयके चाही आओर खाना वाना बढ़िआँसे खायके चाही ओकर मायकेँ जादा धियान दैके चाही कि जे बच्चाकेँ अपना सही टाइमसँ खिलबैके चाही आओर दही दूध केला टाइम टेबलपर दैके चाही आओर ओकरासँ बढ़कर जादा ताकतवला रहल चीज हॉरलिक्स घी इसभ छै एहन जे अपना बच्चाकेँ खिला दैके चाही आओर अपना भी सेहत मतलब अपना वजन बढ़बै खातिर खायके चाही एहन जे अपना बाल बच्चाके भी अपना खिलबैके चाही केला सभ खीर हॉरलिक्स दूध दही घी इसभ खिलबैके चाही टाइमसँ अपना चावलके साथ साथ रोटी भी रोटी भी अपना खिलबैके चाही तीन चारि टाइम खाना खिलबैके चाही आओर बच्चाकेँ स्वस्थ रखै रहयके चाही अपना भी स्वस्थ रहयके चाही